आह हेलो हम खाना ऑडर कएने रहिए से जल्दी अइऔ हमर रिश्तेदार आएल हइ अभी तक नहि पहुँचलै हन से कतेक देरमे अएबै कि रस्ता भटकि गेलिए हन रिश्तेदार लोक बैठल हइ खानाके इन्तजारमे हिए से जल्दी अइऔ सब इन्तजार सभलोक इन्तजार करि रहल हइ